सामफ्रामबो संनायाथ' संबाय थानाय जायो दा नारजि अमाखौसो संबाय थानाय जाया आरो सबाय साम'खौ सं संबाय थानाय जाया स सबाय मैसो बेदरखौ संनाय जाया एम्फौ मैथाखौबो संबाय थानाय जाया आरो एम्बु बेदरफोरखौथ' मोन्नायानो जाया संनायानो जाया